حکومت کی بہت سی اسکیمیں ہیں جن کو میں جانتا ہوں جیسے این ٹی ایس سی ہائیر ایجوکیشن اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ گارنٹی اسکیم ویلفیئر اسکیم اور بھی بہت ساری اسکیمیں ہیں ان میں سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ این ٹی ایس سی جو ایگزام ہے وہ ایگزام ایک طرح کا گورنمنٹ کرواتی ہے جس میں اسکالرشپ ملتی ہے تاکہ بچے آگے اور پڑھ سکیں یہ ایگزام نائنتھ میں ہوتی ہے اور اس کے دو فیز میں ایگزام ہوتی ہے اور یہ یہ ایگزام میں نکال چکا ہوں اور ان سے اس سے میں اس کا میں فائدہ بھی اٹھا رہا ہوں اور ہاں اس کے علاوہ میں اور بھی اسکیمیں کے بارے میں سرچ کر رہا ہوں تاکہ میں آگے فائدہ اٹھا سکوں